हॅं हमरा सभके जे गाछी कलम सभमे जे अगर मच्छर तच्छर सभ रहै छै तऽ हमसभ गेलहुॅं तऽ ओ ओडोमोक्स लेलहुॅं नहि तऽ जे छै से ओ जे छै से धुआँ तुआँ हमसभ केलहुॅं पत्ता तत्ता सभ रहल गाछी कलम सभमे खूब रहै छै पत्ता सभ आमक पत्ता सभ जे रहल तऽ ओकरा सभके जरेलहुॅं ओकरे सभसँ धुआँ सभसँ जे छै से मच्छर सभ दूरसँ भागल रहल आओर साफो सफाइ सभ करैत रहै छियै गाछी कलम हमसभ गेलौ तऽ ओ जे छै से झाड़ू ताड़ू मारि देलहुॅं ओहि सभमे तऽ आमक कलम रहल हमर सभके तऽ ओहन प्रकारके कचड़ा ओहिमे नहि रहै छै गन्दगी तइयो पत्ता सभके अथी कए कऽ हमसभ जे छै से साफ सफाइ सभ राखलहुॅं ओहिमे बहुत नीक जकऽ बुझलियै कि नहि ओ पा आ मच्छर सभ ओहन प्रकारके रहै छै कीड़ा मकौड़ा सभ तऽ तइयो हमसभ आगि जड़ेलहुॅं ओहिमे आगि जड़ा कऽ जे छै से ओकरा भगेलौ धुआँ केलहुॅं आ फेर अबैत काल मे जे छै से फेर बुता देलहुॅं ओकरा साफ सफाइ सभ कए कऽ बड़ बढ़िऑं जकाॅं काज सभ कऽ हमसभ राखलहुॅं ओहि सभके कलम गाछी तरफ जे अग अगर गेलहुॅं जङ्गल तरफ कलम तरफ तऽ ओ सभके ब्यवस्था हमसभ केलहुॅं आब तऽ ओडोमोक्स ई सभ दुनियादारी होइ छै आदमी ओहो लगा लेलक लेकिन हमसभ धुआँ केलहुॅं धुआँ कए देलहुॅं तऽ ओहिसँ मच्छर कलम साफ भऽ जाइ छै ओहि सभसँ नहि रहै छै मच्छर सभ बुझलियै कि नहि कलम गाछी सभमे वएह सभ भेल हॅं इएह सब हमसभ करैत छियै बुझलियै की नहि मच्छर सभ इएह सभ केलहुॅं धुआँ धकरी इएह सभ अपन आगि केलहुॅं धुआँ सभ कैऽ देलहुॅं आगि तागि सभ ब्यवस्था सभ कऽ देलहुॅं तऽ मच्छर ओ ओहन प्रकार के नहि लगै छै तऽ वएह सभके हमर सभके पूरा रहल अथी हमसभ केलहुॅं बुझलियै की नहि तऽ इएह सभ रहल कलम गाछी तरफ गेलहुॅं तऽ मच्छर सभके जे छै से